असां वटि सूरत में गरबा ॾाढा सुठी तरह कंदा आहिनि गर्बनि में कोई बि भिनता न हूंदी आहे माता जो फ़ोटू विच ते रखी करे नंढा वॾा सभु पाण में एकता सां गरबा कंदा आहियूं कोई छा बि पाए अचे असांखे हिते कानि जी बि जलनि आहे गरबा करण सां मन प्रफुलित रहंदो आहे गरबा कुझु बि पाए करे घाघरा चोली पाए कोई बि साड़ी पाए कुझु बि पाए ड्रेस पाए सभ भिनता सां पंहिंजे रीत सां गरबा कंदा आहियूं हर तरह जा यानी सभ भिनता सां गरबा वारा हर तरह जा कौम जा ॿार अची करे नंढा वॾा माइयूं भाइयूं पंहिंजी तरह सां गरबा सुठी तरह कंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए सां हिली मिली करे गरबा जो आनंदु वठंदा आहिनि हिते नंढा वॾा सभु हिकु थी करे पंहिंजी मौज वठी गरबा कंदा आहिनि सुठी तरह गरबा करे पंहिंजो हिक ॿिए सां भाव प्रकट कंदा आहिनि ऐं सभु सुठी तरह नंढा वॾा प्रेम सां गरबा जो आनंदु वठंदा आहिनि